एक अगस्त अठारह सौ अस्सी दो दिसंबर उन्नीस सौ निन्यानवे दस फरवरी अठारह सौ अस्सी दो जून दो हज़ार सात पाँच सितम्बर दो हज़ार दस